म्हाका ग्रंथा भायर बाकी बाकीचींय पुस्तकां आवडटा जशें की रांदची कूड म्हणल्यार वेगवेगळे रेसिपी करपाचें किंवा आमच्या आरोग्या विशयींची पुस्तकां आसतात जातून आमचीं गांवठी वखदां आसतात सद्द्याक आमचीं गांवठी वखदां आमी वापरप खूब कमी जाल्यां सद्द्याक ताका लागून आमी हांव पुस्तकांचो चड आदार घेता अशीं म्हजे कडेन खूब पुस्तकां आसा जातून सर्दी थंडी जाल्यार ताप आयल्यार किंवा आनी कसलोय प्रोब्लेम जाल्यार त्या बुकान पळोवन हांव खूबशे उपाय आमी आमकां आमच्या भुरग्यांक करतात अशीं पुस्तकां मेळ्ळी जाल्यार बाजारान मेळ्ळी जाल्यार हांव म्हाका दिसलीं जाल्यार रोकडींच विकत घेतां आनी त्या पुस पुस्तकांचो संचय करून हांव म्हज्या घरान दवरतां आनी म्हाका खबर आशिल्लो उपाय लोकांकूय सांगता आनी दुसरें म्हणल्यार वेगवेगळे रेसिपींचीं बुकांय म्हजे कडेन आसात एक एक रेसिपी म्हजे कडेन सगलें जर सामान उपलब्द आसत आसत जाल्यार हांव ती करुनूय पळयता जशें की लाडू किंवा आनी कसलीय रेसिपी अशी हांव आनी म्हजीं घरांतलीं इतर जी लोक आसात ती म्हाका हेल्प करून आमी त्यो रेसिपी करतात ते भायर